हँ हैलो कोन बोलै छी अच्छा तऽ हमरा पानि लेबयके हइ कैसे देबही हमरा तऽ रोज लेबयके हइ बहुते महँगा नहि कहैत छियै हँ तऽ चालीस रुपैए तऽ देबे करैत छै सबतरि

हँ तऽ कैसे देबहू अच्छा पानि रहैत छै कि खराब पानि नहि कोइ कोइ होइत छै ने जे पानि फेँट देलक तऽ कैसे कोन गारण्टी हइ कि तू देबहू अच्छा कि नहि देबहू

तऽ फिर भी तऽ पैसा तऽ लगतै ने चालीस रुपैआ ओकर कीमत ने हइ कहीँ पानि खराब होलक तऽ बसिया पानि रहलक कोइ जूठे पानि दऽ फेँटि कऽ दऽ देलक मानि कऽ चली हम पी लेलियै फेँटल ओहिमे खराप पानि रहलै हम पी लेलियै तबियत खराब हो गेलै तब हमरा कोन गारण्टी लेत तऽ लेबहू ने हँ तऽ केतना लिटरके होशियार ने हो जाइ छै हमरा लेबयके हए तब ने तोरा कॉल करलियौ हऽ

हम आओर सोनपट्टीमे आबै हैके देखले हतू कि नहि हँ भेज देब तऽ पानिके गारण्टी तू लेबहू कि अच्छा दैत छी कि नहि हँ तऽ मतलब कितना लीटर देबहू हमरा हमरा तऽ एक डब्बा लेबयके हए हँ तऽ कए बजे आबै छै सुबहमे हमरासभके रोज लेबयके हए नओ बजे तऽ हमरा बउआसभ पढ़य जाइत रहैए आठे बजे ओ पानि बसिआ पानि लऽ कऽ जेतै सात बजे भेज देती आँय हँ रोज हँ तऽ रोज भेज दैत छी तऽ हँ तऽ हँ तऽ कलेसँ भेज देतू नऽ ठीक हए तऽ हँ कलेसँ भेज दिअ ठीक